नमस्ते नमस्ते और बताइए बच्चों को पठल पाठन का कार्य बताइए कैसे रहा है हाँ ऐसा है कि अभिभावकों की शिकायत आती है कि बच्चे घर जाने के बाद कुछू लिखते नहीं है कुछ ना पढ़ते हैं न याद करते हैं तो हम आप लोगों से यह उम्मीद रखते हैं कि बच्चों को इस तरह से शिक्षा दीक्षा का कार्य कराएँ कि बच्चे भी संतुष्ट हों और उनके अभिभावक भी संतुष्ट हों किसी प्रकार की कोई शिकायत न करें हाँ तो हर छात्र को आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि बच्चा प्रतिदिन क्लास में आता है पढ़ने कि नहीं ठीक उसके साथ साथ अगर यदि बच्चा प्रतिदिन आ रहा है तो आप जो भी विषय जिस ट्रैफिक में उसको पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहे हैं तो वह बच्चा क्लास में बैठ कर के उस नोट को लिखता है कि नहीं पढ़ता है कि नहीं और हाँ उसके साथ साथ आप लोग उसके घर पर जो होमवर्क देते हैं उसको भी चेक किया करिए हाँ अभी चेक करते हैं तो कुछ अभिभावक ऐसे कहते हैं शीकायत दर्ज कराते हैं कि सर मेरा बच्चा घर पर जाता है तो वह सो जाता है कभी पढ़ता ही नहीं है क्या आपके विद्यालय में कुछ होमवर्क नहीं दिया जाता है तो मैंने ये कहा कि मैं अपने अध्यापकों से पूछूँगा कि वे लोग होमवर्क देते हैं कि नहीं तो क्या आप लोग होमवर्क देते हैं कि नहीं जब होमवर्क देते हैं तो उस होमवर्क की काँपी को चेक करते हैं कि केवल देखकर के देखकर के कोड़म पूर्ण करते हैं नहीं तो अगर जिन बच्चों के अंदर इस प्रकार की खामियाँ हैं कि वह शरारत करते हैं कि काँपी को फाड़ देते हैं या होमवर्क को नहीं पूरा करते हैं तो उनको आप लोग नोट किया करिए अपनी डायरी में नोट करने के बाद उसको हमारे पास लाइए जब हर माह में एक बार अभिभावकों की बैठक होती है तब उस छात्र के विषय में हम अभिभावकों को अवगत न कराएँगे तो विद्यालय की छवि जब अगर पठन पाठन का कार्य अच्छा रहेगा तभी न विद्यालय की छवि अच्छी होगी तो किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि विद्यालय में हमेशा हर छात्रों के तरफ आपका ध्यान बिल्कुल तन्मयता से लगा रहे कि वह किसी प्रकार की गलती न करें मैं अगली बार जब मिटिंग रखूँगा तो उसमें आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी खामियाँ हैं उस खामियाँ को दूर कर दिया जाए